आमचे हिंगा जायते बशेचे प्रोग्राम जातात तियात्र जाताय फेस्त बी आसल्यार मागी भुरग्यांक लागून डांस कॉम्पिटीशन आसताय सिंगींग कॉम्पिटिशन आसताय मागीर फुटबॉल क्रिकेट टेबल टेनीस बी आसता एंटरटेनमेंट आसता भुरग्यांक लागून कितें फेस्त बी आसल्यार चड करून जाताय ते प्रोग्राम तियात्र जाताय बरें जाता तियात्र पयस पयस सावन एक्टर्स येताय कोंकणी एक्टर्स तियात्र करपाक एन्टरटेन करपाक आमच्या गांवच्या लोकांक बरी एंटरटेन कोत्ताय ती बरें दिसता बरें जाता सगलें कंपिटिशन दवरताय जायते भाशेचे प्रोग्राम जाता भुरग्यांकूय जाय तें प्रोग्राम दवरताय डांसिंग सिंगींग प्लेयींग अशें करून जाय ते आनी इवन प्रायसीसूय आसताय सो भुरगीं बरी एक्सायटेड जायन पार्टिसिपेट कोत्ताय तितू आनी आमकां तें चोवपाक बरें दिसता आमच्या गांवान भुरगे एक्टींग तेंचे डांसींग सगलें करपाक भुरगीं मुखार सरताय तें चोवपाक बरें दिसता